हमारे राज में हिन्दू धर्म को पूजा पाठ को अच्छा मानते हैं जो कि हम लोग कृष्ण जी को अपना भगवान जी मानते हैं कृष्ण जी राम जी जो भगवान जी हैं उन्हीं को अपना भगवान मानते हैं पूजते हैं उनको पूजा करते हैं उनका जो कि हमारे कृष्ण जी अच्छे जो अपना अच्छे से सुझाव दिए हैं गीता में अपना अपना बाल लीला अच्छा से किए हैं जो अपना कृष्ण जी पूजा पाठ अच्छे से भगवान जी का किया जाता है उन्हीं को अपना गुरु मानते हैं जी कृष्ण जी का पूजा पाठ अच्छे से किया जाता है कृष्ण जी को ही हम लोग भगवान मानते हैं कृष्ण जी को अच्छे से ज्ञान जो दिए हैं उनका पूजा पाठ से अच्छा मानते हैं